हमारी सांस्कृति मे मासिक धर्म में महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता हैं उनको बहुत गंदी नजरों से देखा जाता है बहुत ही बुरा माना जाता है महिला मासिक धर्म के दौरान सात दिन तक ना तो मंदिर में जा सकती हैं और ना ही अपने घर में पूजन कर सकती हैं और महिला मासिक धर्म के समय ना अपनी रसोई में काम कर सकती है पानी पीना भी होता है तो उस को अलग से बर्तन में पानी रख दिया जाता है और महिलाओं को बहुत ही मासिक धर्म में पालन करना नियम पालन करना पड़ता है और मासिक धर्म महिलाओं को स्वच्छता के लिए और उन के स्वास्थ्य के बारे में हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए हमें हम पैड का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें हमारे स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी नहीं आये कपड़ा बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता हैं हमें हमेशा पैड का प्रयोग चाहिए